یہاں کی عمارتیں یہاں کی زبان یہاں کے لوگ یہاں کی سس سڑکیں اور یہاں کے آثارِقدیمہ آج بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ دلی دوسری شہر اور دوسری ریاستوں سے بالکل مختلف ہے